हाँ हमरा हनुमान चलीसा सेहो बहुत सुन्दर लगैए सुन्दरकाण्ड सेहो हम पढ़ै छी राम सीता हनुमानजीके बहुत सुन्दर सुन्दर वर्णन छै ओइमे राम सियाजीके सेहो छै हनुमानजीके छै जामवन्त छथिन ओइमे तहन फेर रावणके मन्दोदरी केकैयी ई सभ सभ छै त्रिजटा सेहो ओइमे रहै छथिन ओ हमरा पढ़ऽमे बड़ सुन्दर लगैए हनुमान चलिसा सेहो पढ़ै छी हम अथी दिनकऽ मङ्गल दिनकऽ जे भगवान सङ्कट हरै छथिन हनुमानजी आओर सुन्दरकाण्ड सेहो सुन्दरकाण्डके पाठ करै छी सुख सागर सेहो पढ़ै छी जइमे कृष्ण भगवान छथिन अऽ अर्जुन छै अर्जुन कृष्ण भगवान युधिष्ठिर सभ छै अइमे नारद छथिन ऋषि सभ अइमे छै ओ सभ अपन जे जे चरित्र केने छथिन श्री कृष्ण भगवान राधाके सङ्गे रुक्मिणीके सङ्गे ओहे सभ हम पढ़ि कऽ रातिकऽ रहै छी सुन्दर लगैए हमरा सुनिकऽ हम अपन रातिमे साढ़े आठ बजे शुरू केनौ साढ़े नओ बजे तक ओ सभ पढ़ि लिखिकऽ तकर बाद इमहर अपन हम पढ़ाइ लिखाइ केनहुँ फेर मङ्गलवार कऽ सुन्दरकाण्ड पढ़नौ सुन्दरकाण्डमे अऽ हनुमानजी लङ्का गेलखिन सीता माताके मुन्द्रिका देलखिन तऽ अथी समुद्र नङ्घलखिन फेर त्रिजटा जी समुन्द्र नाङ्घिकऽ हिनका रावणके महलमे प्रवेश केलखिन फेर अथी विभीषण लग गेलखिन विभीषण लग जाकऽ तहन फेर हुनका अशोक वाटिकामे पता भेलनि जे ओतऽ सीता माता छथिन तऽ विभीषणसँ पता लगा कऽ ओ अशोक वाटिकामे गेलनि जखन उपरमे रहैत तऽ सीता माता नीचाँमे रहथिन सीता माता नीचामे रहथिन तऽ ओतऽ ओ अपन अँगुठी गिरेलनि सीता माता देखलनि तऽ पहिले चेहा गेलनि जे के छथि नहि छथि कहलनि जे तू के छै तू अपन नाम बतो तहन हनुमाजी प्रगट भेलखिन हे माता हम छी से हम अहाँके श्री राम प्रभुके भक्त हनुमान छी हम अहाँके मुन्द्रिका देबऽके लेल एतऽ एलौहँ तऽ माता रानी कानऽ लगलखिन कानिकऽ तकर बाद सभ वियोग सभटा रामके कहानी सुनलखिन सभ सुनिकऽ तहन फेर सुनलाके बाद हुनका हनुमानजीके भूख लागि गेलनि भुख लगलनि तऽ कहलखिन माता हम खाना खाय चाहै छी तऽ माता सीता कहलखिन कि जे हाँ अतऽ तऽ एहेन एहन राक्षसके बगान छै जे ओइमे अहाँ खाना केना खा सकब तऽ कहलखिन जे नहि नहि नहि हमरा बड़ जोर भूख लागल अइ फेर माताके आज्ञा भेलनि तहन हनुमानजी गेलखिन तऽ पेड़े सहित उखाड़ि देथिन कोनो गाछेके तोड़ि देथिन कोनो आमपर लटकिए जाथिन जामुन केला मोन होन आम सन्तरा नारियल अनेक तरहके फल ओकरा बागिचामे रहै ओकरा जे मोन अइ अबै से खाइ उपरसँ ओकर दूत सभ अबै तऽ हुनका हुनका रोकै जे तऽ तइयो नहि रोकथिन तऽ जे पबथिन आम पबथिन आमे लऽ कऽ लताम पबथिन लताम पोपिता लबथिन जे पबथिन ओहि लऽ कऽ ओइ दूत सभके मारै मारै तकर बाद फेर सोचना देलकै रावणके रावणके सोचना देलाके बाद तहन फेर ओकरा पता लगलै तऽ गेलनि तऽ हनुमानजी केकहलखिन कि जे अहाँ से ई फल कइ लए उजाड़ै छियै गाछ कइ लए उजाड़ै छी तऽ रावणके वाटिका छै सुन्दर सुन्दर अइमे फल छै ई लगैल गेल छै कि जते एतऽके अथी छै से सभ खेतै अहाँ एलौहँ तऽ अपन जे मोन मानैए फल खा लिऽ आओर अपना घर चलि जाउ तऽ ओतऽ फेर तते गरजथिन रावण जे हुनका बान्हि कऽ लेलनि बान्हि कऽ लेलनि तऽ हुनका पूँछमे आगि लगा देलकनि आगि लगेलाके बाद हुनका मारऽके कोशिश केलकनि लेकिन वीर हनुमानजी थोड़ी मरऽवला छथिन ओतऽ दोसरेके मारऽवला छथिन दोसरेके ककरा मारथिन तब की केलखिन जे अइ छतपर सँ अइ छतपर अइ छतपर सँ अइ छतपर कुदि कुदि कऽ कुदि कुदि कऽ सारा लङ्काके विध्वंस कऽ देलखिन तकरा बाद राम लक्ष्मण सभ एलखिन अजो ओतऽ लङ्का तब राम भगवान रावणसँ युद्ध भेलनि युद्ध भेलनि युद्ध होइत होइत राम जी के विजय भेलनि माता सीताके लऽ कऽ ओ गेलखिन पुस्तक विमानपर लऽ कऽ चढ़ि गेलखिन अतऽ अयोध्या अजोध्यामे गेलनि तऽ हुनका फेर सभटा पऽ तिलक लगायल गेलनि सभचीज भेलनि तै लऽ कऽ हमरा सुन्दरकाण्ड रामायण रामचरित्र मानस पाठ ई सभ सुन्दर लगैए रामजीके जे छनि ओ सभ हमरा सुन्दर लगैए ओ सभ पढ़ैत रहै छी हम सुनैत रहै छी भगवानके जते वर्णन छनि सभ हमरा सुनऽ मे अति सुन्दर लगैए सुनिकऽ मोन प्रसन्न रहैए सभ भगवान अते सुन्दर छथिन जे किछु कहऽ जोग नहि भगवानन तऽ सुन्दर छथिने हुनकर वर्णन भी बहुत सुन्दर छनि